गायन हे सुरवाती शिकता आसतना आमचे गुरू आसलें आतांच नांव घेतलें सुरेश भगवत बांदोडकर म्हणून ताणें पयलींच सांगलें की खंयचें गायन शिकता जायत सूर लय ताल कितलें कर्न तें सुरान जावपाक जाय आनी त्या त्या रागाचे जें जें स्वर आसात त्याच टोनान त्याच लयेंत येवपाक जाय आनी थोडें जे संगीताचे राग आहात जे संत गतीज्या मध्यम गतीज्या द्रूत गतीज्या त्या त्या रागाचे तें तें अभंग तें तें गायन प्रसनी त्या त्या संगीत त्या त्या सुराक तशें गायल्यारच ताजो त्या संगीताचे खरें रस भरीत संगीत जाता आनी ताजे न्यान आमकां मेळटा सुरवातीक त्या स्वराचे ज्ञान आमकां दिवनूच मागीर आमी ते आमगेर डायरेक्ट आमकां खंयचोच अभंग म्हणूंक दिल ना खंयेच पद म्हणूंक दिल ना त्या संगीताक रागाची सगळीं जी रोटेशन आशिल्लें ये आवरुं आनी ओवरो म्हणटा तें सगळें रोटेशन ते रोटेशन आमकां पयलीं आमचें कडच्यान जाणून घेतलें आनी आमचें कडच्यान गावोन घेतलें आनी ताजे नंतर त्या संगीताक लागून जें त्या रागाक लागून जें अभंग आशील्ले जें संगीत नाट्यगीत आशिल्लें तें आमचें कडच्यान गावन घेतलें आनी मातशें पसून चूकल्यार परतून तें आमचे कडच्यान तें तशें जावपाक जायना अशेंच जावपाक जाय अशें सांगून आमचे कडच्यान खूबशें बरें तरेचें गावन घेवन आमकां जें आज तें ज्ञान मेळ्ळे जें ज्ञान त्या गुरू कडच्यान जें आत्मसाद केलें आज त्याच पद्दतीन आमी गायतात हांगा आमची बरोबरची आमची दुसरी कोणी गायतात तांकां म्हण सांगतात आरे ये पद मातशें दुसरें भशेन अशें भशेन जावपाक जाय किद्याक त्या संगिताक ती चाल पळय त्या त्या गायकांनी तें तें खूब श्रम घेवन लायलें तांची श्रमाची चीज जाता जायत त्या तांका जे अंभग जावं तें नाट्यगीत तुमचें किदें आसा ज्या सुरांत ताणें गायन गावन दवरल्लें आमकां आमी जें आत्मसाद केल्ले आहा आनी ताणे जे त्या पदां बाबतीन नावलोक मेळयल्ले तें आमी सांबाळून दवरतलें जायत न्ही त्याच सुरांत त्याच पद्दतीन गावन तांकां आमी खरेंच तर तें त्या संगिताचे आमी खरें चीज केल्ले अशें जातलें अशें म्हाका दिसतां